हमको जब कभी ले लिखने का टाइम मिलेगा तो मतलब लेखक का वक्त मिलेगा तो सबसे पहले हम यह लिखना चाहेंगे कि मेरे क्षेत्र में बहुत ऐसा मतलब बहुत गरीबी है किसान को बहुत सा परोब्लम है बहुत सा दिक्कत है पानी का भी खेत में पानी का भी दिक्कत है और हम लोग को इधर तीन सौ रुपये में लेबर खटता है और क्या कहते हैं हम लोग मिडिल क्लास फैमली से बिलोंग करते हैं वैसे भी हम लोग को किसान इतना मेहनत से फसल लगाते हैं और जो है हम लोग को भी ना ही बारिश होता है और ना ही पानी समय से मिलता है और मतलब कि हम लोग को कुछ ऐसा विकास नहीं है जो कि अच्छी हो तो हम लोग बस इतना है कि जो किसान जो है ऊ सब को ऊ सब को बहुत ऐसा अभी फसल लगाया फ़िर उसको समय से पानी देगा फ़िर उससे को काटेगा फ़िर उसको बाज़ार में ले जाकर बेचेगा तो किसान किसान का कोई भी अनाज हो या कुछ भी हो ऊ सब का कीमत बहुत कम रहता है और कोई भी जो है बनिया मतलब बनिया कुछ भी बेचता है कुछ भी करता है तो ऊ सब का जो है कीमत बहुत ज़्यादा रहता है तो गरीबी हम लोग को बहुत सारा मतलब बहुत सा है लेकिन हम लोग किसान फैमिली से हैं जैसे हम लोग को कोलेज में या कुछ मतलब कारखाने में या गाँव में कुछ भी विकास या नहीं दिख रहा है जो

अभी किसान गेहूँ मतलब गेहूँ कटाई करके मकई कटाई करके मूंग बोया है और

पानी के बिना या सूख रहा है और हम लोग को यहाँ क्या कहते हैं नहीं समय से द धान होता है मतलब धान में पानी आता है तो हम लोग मशीन द्वारा पानी डालते हैं और हम लोग को एहसान बहुत है जो गरीबी स्थिति से गुज़रना पड़ रहा है अभी किसान खेत में तप रहा है और धूप के कारण उसका फसल जलने लगता है इतना रुपया लगा करके अभी फसल उगाया है उसका जब फसल ही ना हो तो कितने दिक्कत की बात है और उसका फसल का जो है कीमत मार्केट में नहीं लगाया जाता है अच्छे से और बनिया जो भी है बनिया कोई भी फसल लगाता है या कुछ भी करता है मतलब सोरी फसल बेचता है बनिया के पास तो कीमत नहीं लेता है और बनिया कोई भी सामान बेचता है तो उसका कीमत बहुत ज़्यादा ले लेता है मतलब अभी मानकर मक्का बीस रुपया इक्कीस रुपया खरीद रहा है उसी टाइम उसका कीमत बनिया से लेने पर ज़्यादा हो जाता है और अभी किसान से कोई भी चीज़ लेने से उसका महत्व नहीं रहता है

बात यह है कि जो हम लोग गरीबी से गुज़रे हैं गरीबी को देखते हुए तो इसी पर कुछ लिखते हम यह गरीबी को देखते हुए किसान अभी कैसे मर रहा है तीन सौ रुपये में लेबर काम कर रहा है भर दिन धूप में मर रहा है और उसके बाद उसको मिलता कुछ नहीं तीन सौ रुपया में भर दिन लेबर कट रहा है और शाम को उसको तीन सौ रुपया मिलता है धूप में भर दिन किसान अपना खेत में काम करता है

पानी समय से नहीं मिलता है और जो है उसको न पानी मिलता है न कि इसका समय फसल से ओह सोरी समय से कोई भी मतलब मार्केट में बेचते हैं तो अच्छा कीमत नहीं देता है तो इसी सब डे दो पाँच शब्द लिखने का कोशिश करते हम की इतनी कष्ट के साथ किसान अपने खेत में धूप में जलता है मरता है फ़िर भी उसका किमत नहीं लगाया जाता है न ही उसका कोई सामान की कीमत लगाया जाता है तो बस कहना लिखना बस यही चाहते थे मतलब की जो हमारे किसान या

दो शब्द लिखते या तो नहीं समय से पानी मिलता है औ न ही कुछ ऐसा जो है और न ही कुछ विकास

यह गरीबी देखते हुए कुछ दो चार शब्द लिखते इससे इससे जो कि किसान भाई से इसके बारे में कुछ ऐसा लिखते जो